हम को तो हिंदी आती है और इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है और अगर कोई हम से दूसरी भाषा में बात करता है तो बहुत ही समझ में नहीं आता है बहुत अजीब लगता है लेकिन कोशिश तो करते हैं कि समझ में आ जाए पर क्या है कि थोड़ी इशारे से वो मतलब बताते हैं कि ऐसे ऐसे करो तो थोड़ा समझ में आ जाता है और इंग्लिश में थोड़ी बहुत मतलब समझ में आ जाती है अगर कोई मतलब बताता है अब जैसे तो आ जाता है अगर नहीं बताते हैं तो नहीं समझ में आता है और दूसरी भाषा तो और भी नहीं आती है और वो कहता रहेगा तो हम क्या करेंगे बस उसकी भाषा ही सुन कर हँसते रहेंगे और वो बोलता रहेगा हम लोग समझेंगे ही नहीं कि उसकी भाषा तो जानेंगे क्या जब वो परेशान हो जाएगा एक दम कहेगा तुम तो उसके बाद वो मतलब इशारे से बताएगा कि ये चीज़ लाओ तब हम अपनी भाषा में समझेंगे कि ये हम से अपनी माँग रहा है और हम को पढ़ने के लिए बोल रहा है तब जा के समझ में आएगा और बताने से उसकी भाषा समझ में नहीं आती है हम लोगों को क्योंकि हमें सिर्फ़ हिंदी आती है और थोड़ी बहुत इंग्लिस आती है और मराठी या बंगाली वंगाली तो आती नहीं हैं तो उसकी भाषा तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगी वो हमें कर के बताएंगे तभी हम समझ पाएंगे और क्या वो मुँह से बोलता रहेगा अपना भाषा तो हम नहीं जान पाएंगे अगर वो बोलते बोलते थक गया वो समझ जाएगा कि ये हमारी भाषा नहीं समझ रहें हैं तो वो क्या करेगा कि वो हमें कर के बताएँगे तब समझ में आएगा हम को